एह् साढ़ी परानी गेमां केह्ड़ी केह्ड़ियां न केह्ड़े खेल अस खेढ़दे हे अज्ज ओह् लोक जेह्ड़े भुल्ली गेदे जि'यां केह् अस खेढदे हे खो खो खेढदे हे गीह्टे खढदे हे सारियें कुड़ियें बेही जाना सारें पिच्छें पचोआड़ बेही आना ते असें गीह्टेखेढने घैंटा घैंटा जेह्ड़ा दो दो घैंटे खेढ़दे रौह्ना घरा आह्ले बी नेई हे पुच्छदे ऐ हे कि केह् करा दे हे शामां बुह्टे थल्लें बेहियै मजे कन्नैगीह्टे खेढने जेह्ड़ा होंदा हा जि'यां बी गर्मियें दी छुट्टियें पोंदियां हि'यां साढ़ै बांह्टे बड्डे मश्हूर होई आंदे हे जिसी कंचे आखदे न बड़ा खेलना सारे चाचे मामे मोसियां बच्चे सारें आई आना पूरा पूरा दिन तोप नीं दिखनी छां नीं दिखनी सारें रली मिलियै खेलना कुसै ने आखना तूं रोंद पाई कुसै ने आखना तूं रोंद पाई दी एह् जेहा हा एह् पूरे जेह्ड़े साढ़े पुराने कल्चर हा एह् आहें खेलदे हे ओर जि'यां केह् गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा बड़ा मश्हूर हा साढ़े टाइम आहीं गुल्ली डंडा कि'यां खेलदे हे सारे अपनी अपनी टीम बनाई लैनी ते खेलना ओर उसी कैच करना गुल्ली ड़डा कियां सारें उसी कैच करना इक ने खेलना ते इक ने उसी गुल्ली करानी ते इक ने उसी कैच करना फिर होर होइया टापू जेह्ड़ा कुड़ियें च बड़ा मश्हूर हा आहें बड़ा टापू खेढदे हे टापू बी आहें पूरा पूरा दिन टापू खेढदे रौह्ना इब्भी नेईं आहें कि लत्तें बी पीड़ होआ दी पूरे पूरे दिन जेह्ड़ा ऐ टापू खेढदे रौह्ना अपना होर खो खो खेलदे रौह्ना खो खो मेरा बड़ा फेवरट ऐ बड़ा मिगी पसंद ऐ जेह्ड़ा खो खो अस खेलदे हे रोजोरोज इक दुए पिच्छें सारें अपनियां अपनियां टोल्लियां बनाइयै खो खो खेलदे रौह्ना और एह्बी नेईं जे रूलस नां दी मिगी लगदा कोई चीज होंदी गै नेई ही अपने गै रूलस बनाने ते अपने गै खेढने सारे अस खेलदे हे कुड़ियें गी मतलब इ'यां ऐ हर इ'यां गै नेई केह् अपने घरा दे पूरे म्हल्ले दे किट्ठे होई जाने ते सारें खेढना पूरे म्हल्ले दे किट्ठे होई आना ते सारें खेढ़ना इयां नेईं कि तू कि खेढाना जा उ'नें नेईं औना एह्कड़ी कोई भावना नेईं है ही इक दुए दे अंदर सारे रलियै सारे जनें खेलदे हे होर सारें पछोआड़ बेई आना उत्थै खेलना सारें जनें ओर बी बड़े जेह्ड़े सारे खेल हे ओह् खेलदे हे गीह्टे खेढदे हे और टापू खेढदे हे ओर गिल्ली डंड़ा एह् बी बड़ा जेह्ड़ा आहीं पसंद हा एह् जेह्डे चार पंज जेह्डे ऐ न आहें बड़े जैदा पसंद हे अस खेलदे हे हून एह् जेहड़ा इंदे एह् जेह्ड़े न बल्लें बल्लें एह् जेह्ड़े साढे खेढ न एह् जेह्ड़े लुप्त होआ करदे न कि जे जागत इ'नेंगी खेला पसंद गै नीं करदे हैन कि जे जागत हून एह् खेलना पसंद गै नीं करदे हैन कि जे जागत ओहदी जगहा पबजी फ्रीफायर एह् जेहड़ी गेमें जेह्ड़ा घेरी लेदा ऐ पैह्ले केह्हों दा हा सारे जागत जेह्ड़े हे बाह्र जंदे हे घरां बाहर निकलदे हे सारे रलियै खेलदे हे पर हून अपने अपने घार बेइयै अपने अपने फोना च अपने सकॉटां बनाइयै उधर गै खेलना ते अपने अपने चीटर बीनर गै रैह्ने पैह्लें केह् हा सारें मजे कन्नै औना सारें खेलना इक दुए कन्नै रलियै खेलना सिर्फ खेल गै खेल नेई होंदा हा सारे इक दुए कशां किश सिखदे बी ऐ हे कि ओह् कि'यां खेला दा ऐ गल्ल करने दा तरीका सिखदे बी ऐ हे किश चंगियां गल्लां सिखदे हे ते किश माड़ियां गल्लां सिखदे हे ते हून जेह्ड़े तौले तौले जेह्ड़े खेल न एह लुप्त होआ करदे न ते हून केश बच्चे केश ग्राएं च अजें बी खेला करदे न बच्चे लेकिन जैदातर जेह्ड़े बच्चे न उ'नें गी पसंद नेई है घरा दे अंदर कैद होई ऐ दे एह्दे पिच्छें इक जेह्ड़ी साढी इक मानसिकता ऐ कि बच्चें गी घरा दे बार नेई कड्डना अपने अपने घरा च जेह्ड़ा आहें डक्कियै रक्खी लेदा ऐ अज्जकल जेह्ड़ियां मावां न बच्चें गी बाह्र नीं कढदियां कुसै कन्नै खेलन जंदियां खेलन नेई दिंदियां कि कोई गलत गल्ल सिक्खी लैंदे न हर खेल च कोई गल्त गै नेई होंदी कोई सेही गल्ल बी होंदी ऐ तां आहीं उ'नें सारें खेलें गी जेह्ड़ा बचाना चाहिदा क्योंकि एह् साढ़े अपने पराने खेल न साढ़ी संस्कृति ऐ आहें अपनी संस्कृति नेई बचाचै अस अपनी संस्कृति गी नेई बचागे ते अस केह् करगे ते अपनी संस्कृति गी जेह्ड़ा बंदा भुल्लिया ना समझो ओह् अपनी मां गी भुल्लिया संस्कृति जेह्डी ऐ नेईं भुल्लनी चाहिदी कोई खेल नेई छड्डने चाहिदे पैह्लै कबड्डी खेलदे हे खो खो खेलदे हे कुश्ती खेलदे हे जोडे किश किश नाम लभदे हे गोल्ड जित्ती आह्नना मालिया खेल दिंदे हे ओह् जेह्डे खेल हे ओह् अज्ज नेईं लभदे हैन क्योंकि अजकल जेह्ड़े खेल ना उं'दे च केह् होंदा हा पूरे जेल्लै धुप्प होंदी ही गर्मी सैह्ंदा हा ते फिजिकल बी जेह्ड़ा हा ओह् थोड़ा ठीक होंदा हा ते अजकल अंदर बेहियै ऐ सी जेह्डा उं'दे कन्नै कोई बी जेह्ड़ा ऐ एफैक्ट नेई पोंदा ऐ बच्चे पर जेह्ड़ा एफैक्ट गलत गै पौंदा ऐ स्हेई नेई पौंदा ऐ की जे बच्चे गी धुप्प बी चाहिदी ते छां बी चाहिदी असें अपने सारे जेह्ड़े खेल न इ'नें असें गै बचाना ऐ अस नेई खेलगे तां कुसै ने आनियै साढ़ा डोगरा कलचर गी नेई बचाना हून असें गै बचाना पौना ऐ असें आपूं गै खेलना पौना ऐ इ'नेंगी इ'नें बच्चें गी सखाना पौना ऐ इ'नेंगी खेलने वास्तै ते असें अपना जेह्ड़ा कलचर ऐ उसी अग्गें परमोट करना चाहिदा सारें गी जेह्ड़ा आखना चाहिदा जे तुस खेलो इस स्कूलें बी होना चाहिदा जेह्ड़ा खेल न एह् जेह्ड़े शामल कीते होने चाहिदे